एह्दै च असें पुच्छेआ गेदा जेह्ड़े साढ़ै घरै कोल नेवरहुड रौंह्दे उंदे कोई पंज नांऽ सनांनें ते जेह्ड़े इसलै मिगीचेत्तै न ओह् न आर्ती दुआ ऐ अभिशेक ते त्रीऐ ओ ममता चोत्ता ऐ लाड्डू जी ते पंजमें न कुलदीप होर एह् जेह्ड़े साढ़ेघरै कोल रौंह्दे न जेह्ड़े मिगी चेत्तै न एह् साढ़े नेवरहुड न जिनेंगी गोआंढी आखदे